थुआढ़े इत्थे तीर्थ स्थान कोह्का सारे कोला शैल साढ़े इत्थे तीर्थ स्थान बैश्णो देवी ऐ जित्थे लोक बड़े बड़े दूरा औंदे न उत्थें बड़े बड़े दूरा लोक औंदे उत्थें शैल शैल तीर्थ बड़े बड़े दूरा असम कोला लोक औंदे जम्मू कोला लोक औन्दे दूर दूर कोला लोक लोक औंदे उत्थे कि लोक माता बैश्णो देवी गी बड़ा मन्नदे न उत्थे कि लोक माता बैश्णो देवी गी बड़ा मन्नदे न कि उत्थें उत्थें मानता ऐ कि जेह्की मां ऐ ओह् बड़ी ज्यादा बड़ी गै ज्यादा बड़ी ज्यादा अच्छी ऐ बड़ी ज्यादा शैल न होर उद्धर होर उद्धर उद्धर दी क्हानी एह् ऐ कि उद्धर दी क्हानी एह् ऐ कि जेह्की माता बैश्णो देवी ऐ ओह् उत्थें उं'दे चरण चरण लग्गे न उत्थे चरण पादुका ऐ यहां से लोग जित्थें लोक जित्थें लोक उं'दे पैह्लें दर्शन करदे न पैह्ला तीर्थ पैह्ला तीर्थ आंदा उं'दा चरण पादुका जित्थे लोक बड़े बड़े ज्यादा ओह् मत्था टेकदे न फ्ही दूआ औंदा अद्धकुआरी जित्थे माता रानी नौ म्हीने जित्थे माता रानी नौ म्हीने गर्भजून च रेहियां नौ म्हीने ओह् गर्भजून च रेहियां तां उत्थां ओह्दा नाम अद्धकुआरी पेआ ते फ्ही ओह्दे कोला उं'दे उप्पर माता बैश्णो जित्थे उं'दा अपना तीन पिंडियां स्थापत होइयां एह् सरस्वती मां' काली मां' दुर्गा मां एह् त्रै पिंडियां उत्थे स्थापत होइयां ते ओह् दूरा दूरा लोक उत्थे दर्शन करने औंदे औंदे कि के उं'दी मानता ऐ कि उत्थें हर इक चीज़ उं'दी हर इक मुराद जेह्की ऐ ओह् पूरी होई जंदी ओह् तभी तभी ताईं लोक एड्डे एड्डे दूरा उत्थें दर्शन करने औंदे